महाराज दिक्खो जी एह् डोगरी ते ग्रांऽ गै बोली सकदे जागत ते हून जेह्के निक्के निक्के बच्चे न ओह् ते ना बोली सकदे हैन उ'नेंगी ओह् हिंदी पढ़ै दे इंग्लिश औंदी पैह्ले पैह्ले जागत होंदे जेह्के ते उ'नेंगी साढ़ै जमाने च जियां दिक्खो तां साढ़े जमानै डोगरी गै बोलदे हे साढ़े जमाने च हिंदी बी नेईं हिंदी बोलदे ज्यादा डोगरी गै बोलदे ते मास्टर बी ज्यादा डोगरी गै पढ़ांदे हे असेंगी साढ़े जमानै ते हून तां मतलब ग्रांऽ आह्ले बी शैह्रें च जा दे उत्थें इंग्लिश पढ़ै दे जागत हिंदी पढ़दे इत्थें पैह्ले पैह्ले नेईं ते डोगरी ग्रांऽ अजें बी डोगरी गै पढ़ांदे निक्के बच्चे डोगरी पढ़ै दे इत्थै पढ़ा दे ग्रांऽ पढ़दे तां ओह् डोगरी गै पढ़दे ते इयां दिक्खो तां शैह्र च डोगरी नी बोलदे हैन ओह् हिंदी च गल्ल करदे ते जियां इत्थें ग्राईं न सारे ग्राईं आह्ले डोगरी गै बोलदे तकरीबन डोगरी गै बोलदे ते हिंदी बी कोई बिच्च गै बोलदा ते शैह्रै च कोई डोगरी बोलदा नी ऐ कोई दी औंदी नी ऐ उनेंगी उंदे मा प्यौ नी हिंदी च गल्ल कराना सखांदे डोगरी च कोई सखांदा नी ऐ उ'नेंगी ते इयां साढ़े ते मां प्यौ ते इ'यां असेंगी ई डोगरी च सनांदे ते इयां उ'नेंगी ओह् हिंदी च सखांदे ते स्कूल टीचर न जेह्के उं'दे मास्टर न ओह् बी इ'यै नेहा सखांदे उ'नेंगी हिंदी गै सखांदे कन्नै इंग्लिश सखांदे जि'यां असेंगी सखांदे इत्थें डोगरी सखांदे ते घर बी डोगरी गै बोलदे अस ते शैह्र च शैह्रै च जाइयै हिंदी च गल्ल करना पौंदी ते ग्रांऽ डोगरी गै बोलदे ते अज्जकल इंग्लिश बोलै दे निक्के निक्के जागत स्कूलें एह् ग्रांऽ ते अजें डोगरी गै बोलै दे ते शैह्रें च हिंदी इंग्लिश बोलदे